पूर्णियाँमे बहुत सारा जे छै आर्थिक चालक छै जेना कि कृषि भेलय या विनिर्माण या सेवा क्षेत्र भेलय या मतस्यपालन भेलय कोइ कोइ मखानाके खेती करय छै कृषिकेमे आओर ई सबमे जे छै हमरा आरके कृषिमे जेना कि खेती करिके बहुत धा अथी उपजाबय छियै जकरा कि हमरा आओरके जे छै बहुत बाहर जाके जे छै बेचय छियै आओर बहुत ही अच्छा पैसा मिलय छै आओर किछु विनिर्माण जेना कि भए गेलय चीनी मिल छै पूर्णियाँके बनमनखीमे उसब की भेलय आइ काल्हि जे छै विलुप्त भए गेलय लेकिन ओसबके जे छै बहुत ही विनिर्माण करना चाही या बहुत आइस फैक्टरी भए गेलय गे आओर भी बहुत सारा फैक्टरी छै जे कि हमरा आरके या बहुत ही छोटा छोटा आदमीके लिये जे छै बहुत माइने राखय छै जे ओइमे काम करय छै आओर ओकर आर्थिक चालन भए रहल छै आओर मतस्यपालन भए गेलय कोइ कोइ बहुत मतस्यपालन करय छै या मखानाके खेती करय छै जे कि मखानाके खेतीसँ जे भी उपजय छै उ जे छै बाहर जाके उसब सामानके बेचके ओइ से ओकर जे छै छओ महीना चार महीनाके घर चलि सकय आओर अच्छा आर्थिक जीवन जी सक उ भेलय